हलो हाँ हम आए हैं बिहार घूमने के लिए तो यहाँ कौन सा कौन सा मतलब ऐसा स्थल है जहाँ घूमने में अच्छा सुविधा हो तो हम दो तीन जगह घूमना चाहते हैं खगड़ि हाँ खगड़िया में देखने लायक क्या चीज़ है कोई तीर्थ स्थान बताइए बिहार में जो वहाँ घूम सकें हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ और यहाँ दार्ज़िलिंग भी सुनते हैं बहुत अच्छा जगह है

हाँ ह्म्म तो वहाँ घूमने फिरने में मतलब कितना आदमी खर्चा वर्चा हो सकता है उस हिसाब से ना हम लोग तैयारी करके आएँगे हाँ ह्म्म हाँ और पढ़ाई लिखाई की सुविधा वहाँ पे हॉस्पिटल ऑस्पिटल की सुविधा अगर मान लीजिए अगर रास्ते ओस्ते में अगर किसी तरह का कोई दुर्घटनै घट गई तो वहाँ की व्यवस्था कैसी है हॉस्पिटल की ह्म्म और हाँ देखभाल अच्छा से होता है ना ह्म्म हाँ हाँ हाँ ओ और कोई बढ़ियाँ तीर्थ स्थान बताइए जहाँ दो चार दिन रह के घूमा फिरा जा सके बिहार में हाँ हाँ हाँ

हाँ देखने लायक है घूमने लायक है हाँ हाँ हाँ ठीक है आते हैं हम घूमने के लिए तो बात करेंगे आपसे